हमर पसन्द पसन्दीदा खेल सबसँ बढ़िआँ छै गुड्डी कबड्डी गुड्डी कबड्डी बचपनमे यानि आबो खेलाइ छियै कनि मनि आर लेकिन पहिले इसकूल जाइत रहियै ने तऽ इसकूल जाइमे बहुत पहिने खेलाइत रहियै जखन इसकूलमे टिफिन सभ होइ तऽ ओहिमे खेलनाइ स्टार्ट करियै आओर ई खेल हमरा बढ़िआँ एहि दुआरे लागैया किएकि ई खेलमे दू गुट रहै छै दू गुटमे यानि खेल कुद यानि उछलन कुद भी भए जाइ छै उछलन कूद दौड़ दौड़ो सभ लगै सकै छी एहिमे आरामसँ किएकि पकड़ैके लिए दौड़ होइ छै एहिमे ई आठो पाँचो आठो आदमी भए सकैत छै दसो जतेक बेसी हुअ ओतना बच्चामे भए जाइ छै आठ दस आ आदमी एहिमे दू गुट रहै छै दू गुटके बाद टॉस कएल जाइ छै टॉसके बाद एकटा गुड्डी बनबै छै तकर बाद फेर ओकरा कबडी कबडी कहैत लोक छुअइ लए जाइ छै छुलाके बाद आज गुड्डीके बीचमे भागि जाइ छै तहन तऽ एक सभके एक टॉस भए जाइ छै आओर जे बीचेमे रहै तहन तऽ ओ आउट भए जाइ छै आओर ई ई खेल हमरा एहि दुआरे नीक लागैए किएकि ई खेल जे छै यानि ई एक जगह भए जाइ फील्ड पर यानि आरामसँ भए जाइ छै आओर एहिमे यानि कोनो एते अथी नहि छै आरामसँ खेलू कोनो दिक्कत नहि छै ई खेलमे ई खेल ई खेलके लिअऽ गुड्डीके हर किसीके होइ छै जे पसन्द नहि होइ छै लेकिन हमरा ई खेल पसन्द यऽ बहुत बढ़िआसँ आओर इहो कारण